हॅलो पुर्वी रॅस्टोरंट हां हांव परिंद थळी उलयतां आमकां आज सांजचें तुमच्या हॉटेलांत येवपाचें आशिल्लें आमी एक धा लोक येतले टेबल आसतलें टेबल बूक करूंक शकता तुमी बरें कळ्ळें पार्किंग आसा तुमच्या थंय बरें